हम पक्षियों को पालेंगे तो उसके लिए पिंजरा रखेंगे पिंजरे में जैसे तोता है तो उसको बड़ा पिंजरा रखेंगे कि उसका पंख ना टूटने पाए उसका हमेशा ख्याल रखेंगे नहलाएँगे धुलाएँगे उसको भोजन कराएँगे भोजन में उसको दूध चावल डालेंगे उसके बाद फल डालेंगे उसको मिर्ची खिलाएँगे हरा मिर्ची खिलाएँगे उसको और ख खरगोश पालेंगे तो उसके लिए भी भोजन डालेंगे कुछ दाना डालेंगे और कुछ फल डालेंगे उसके जिसे जिसे वो काटकर खा ले और उसको नहवा धुला कर उसको फिर पिंजरे में रख देंगे की उसे बिल्ली या कोई चीज़ कुत्ता उसे झपटने ना पाए और तोते को भी बिल्ली ना झपटने पाएँ और उसकी उसकी सुरक्षा हमेशा करना चाहिए और उसको हमेशा उसकी देखभाल हम करेंगे और उसको समय समय पर भोजन देंगे पानी देंगे आ बकरी भी पालेंगे तो उसको भी बकरी नहीं उसको भी भोजन पानी देंगे मोर भी पालेंगे तो उसके लिए बड़ा सा दलान टाइप रहेगा उसपे फूल पत्ते लगवाएँगे और घास हरी हरी घास रखेंगे जैसेकि उसमें मोर भी चले उसके पंख ना टूटने पाएँ और उसको समय से नहवाएँगे धुलाएँगे और उसको दाना डालेंगे भोजन डालेंगे जो मोर खा ले और उसको हम आराम से उसकी देखभाल करते रहेंगे की उसे कोई दिक्कत ना होने पाए कुछ कोई उसे झपटने मारने ना पाएँ ना उसके पंख टूटने पाएँ वो आराम से घूमता रहे और हम गोरैया भी पालते हैं तो उसके लिए भी हम उसको पानी भोजन देंगे हमेशा उसको दाना देंगे उस और उसके घोंसला को देखेंगे कि कोई गिराएँ ना उसको सुरक्षित रखेंगे और उसको समय समय से खाना पानी देते रहेंगे और खरगोश को भी पालेंगे तो उसको भी समय समय से भोजन पानी आ दाना हर चीज़ देंगे और उसको नहलाएँगे धुलाएँगे उसको पिंजरे में रखेंगे की उसको कुछ होने ना पाए उसे बिल्ली ना झपटने पाए खरगोश मेरा सुरक्षित रहे इसके उसको हम हमेशा उसकी सुरक्षा करेंगे और उसको देखते रहेंगे की उसे कोई परेशानी ना हो और उस उसका इलाज भी करवाते रहेंगे उसको कुछ हो जाए तो उसकी दवा भी करवाएँगे